موبائل فون آج کے اِس جد و جہد کی دنیا میں موبائل فون ہونا بہت ضروری ہے موبائل فون پہ ہی دنیا کا سارا کام اپنے سارے کام آسانی سے انجام دیئے جا سکتے ہیں کیونکہ اپنے سارے کام وغیرہ ایک کالج اِسکول آفس وغیرہ کام موبائل پر آسانی سے کیے جا سکتے ہیں پڑھائی سے رلیٹیڈ بھی کام موبائل سے آسانی سے کیے جا سکتے ہیں زندگی کا آدھار ہی اب موبائل بن چکا ہے کیوں بنا موبائل کے ایک پل گزارنا مشکل ہو چکا ہے کسی سی باہر میں بات کرنا یا کوئی میسج بھیجنا موبائل کے ذریعے آسانی سے بھیجا جا سکتا ہے پہلے کے وقت میں جب فون نہیں تھا تو لیٹر وغیرہ جانے میں زمانہ لگتا تھا کئی کئی دن لگ جاتے تھے اور جو باتیں کہنی تھی وہ نہیں کہہ پاتے تھے لیکن موبائل فون کے وجود میں آنے کی وجہ سے آج یہ کام منٹوں میں کیا جا سکتا ہے اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں موبائل فون ہونا بہت ضروری ہے اور سارے کام اِس سے انجام دیئے جا سکتے ہیں چاہے وہ گھر کے ہوں آفس کے ہوں اِسکول کے ہوں کالج کے ہوں آدھے